पोईमां लिखनां ते नीं आंदी ऐ न पर पढ़ना बढ़ा शैल लगदा जियां हरिवंश राय बच्चन दी पोईम जो बीत गई सौ बात गई ओह् बी बड़ी शैल लगदी ओह् लिखना औंदियां नीं ऐ